हैलो गैस एजेंसी ऑफिस मां तव्हांजी कस्टमर आहियां मां हिन शहर में नईं आई आहियां छाकाणि त मां पढ़ाई करणु आई आहियां मूंखे गैस जी घुर्ज आहे पर मूंखे गैस डायरी में पुराणो पतो आहे इन करे मां तव्हांजो नयों पतो ॾिया थी जंहिंसां तव्हां मूंखे गैस डिलीवरी करे सघो जेतिरो थी थिए सघे जल्द मां जल्द मुंहिंजे पते खे अपडेट कयो ताकी मुंहिंजे घरु जल्दी सां गैस अची सघे